मुझे कलाकारों की कलाकृतियों के बारे में बहुत ही अच्छा वहां सुन्दर महसूस होता है जब मैं किसी प्रदर्शनी में जाता हूँ

जन्म तिथि भी कोई कार्य को ले लीजिए जैसे कि मकान की पेंटिंग जब कोई भी कलाकार अपनी कला के द्वारा जैसे मकान को बनाता है या मकान में पेंटिंग करता है और पेंटिंग के दौरान जो उसमें डिजाइनें बनती हैं उन डिजाइनों को कलाकार बहुत ही बारीकी से डिजाइन करता है तो मुझे उसकी कला को देख कर बहुत ही अच्छा या मुझे भी उसे सीखने

भी अनुभव होता है कि मैं भी सीख लेता हूँ और कभी भी भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर मैं अपने आँखों से अपने मकान की पेंटिंग या उसमें जो कृतियाँ बनाई जाती हैं कलाकृतियाँ तो मैं अपने हाथों से ही बनाऊं तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि मैं कलाकृति को अपने हाथों से बनाऊं लोग देखें तो मेरी भी तारीफ करें जिससे की मुझे भी इस गुण को सीखने का मौका मिले तो मैं कई बार ऐसा भी किया कि देखा भी तो ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं अभी तक हो पाई है क्योंकि समय के अनुकूल मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाता हूँ औ जब कभी भी मौका मिलता है कलाकृतियों के बारे में सीखने का तो मैं वहां पर जाता ज़रूर हूँ और रही बात प्रदर्शनी में जाने का तो कहीं भी कोई भी प्रतियोगिता होती है

कलाएं सिखाई जाती हैं तो मुझे उस कलाओं को देख कर बहुत ही अति प्रसन्न होता हूँ देख कर कि लोग छात्र छात्राएं या पुरुष महिला जो भी प्रदर्शनी में शामिल होते हैं तो कभी कभी तो मुझे जब छात्र छात्राओं के प्रदर्शनियों में जाता हूँ और तौड़ या कोई भी

तो मुझे बचपन याद आता है और उन्हें सीख काश मैं भी प्रदर्शनी में शामिल होता यही हमें अनुभव बहुत अच्छा लगता है में देख करके जो आज बच्चे हैं कल वह भी हमारी तरह बड़े होंगे परिवार चलाएंगे तो यही प्रदर्शनी में जाने का हमें बहुत ही अच्छा अनुभव मिलता है इसीलिए मैं कभी कहीं भी जाता हूँ अगर जानकारी हो गई मुझे प्रदर्शनी कहीं भी चल रही है तो मैं जाता ज़रूर जैसे भी आपको बता दूँ हमारे छेत्र इटौंजा में क्रिकेट मैदान प्रदर्शनी का आयोजन लगभग हर वर्ष होता है मैं ज़्यादातर प्रदर्शनी में देखता हूँ और उनको देख करके हमको बहुत ही अच्छा अनुभव होता है और देखने का भी मुझे बहुत देखने को मिलता है तो अच्छा महसूस होता है और कलाकृतियों को अगर देखा जाए तो कलाकृतियां बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे कि हम आगे चलकर परिवार भी चला सकते हैं उसको सीख सीखने के बाद क्योंकि अगर हमें उनकी जानकारी होगी कलाकृतियों की कला करने का तो मुझे उससे आगे बढ़ करके परिवार का सञ्चालन भी कर सकते क्योंकि कहीं भी हम अगर मकान की पेंटिंग या कोई भी कलाकृति को बनाएँगे तो उसमें हमें धन का भी लाभ होगा क्योंकि इसीलिए कलाकृति एक अच्छी चीज़ है इसको सीखना चाहिए हम सभी को हमको तो उसकी जानकारी है थोड़ी ज़्यादा नहीं है